आं बे बुहुमनि जायखि जाया जायगायाव बेरायनो मोनोब्ला आं गिबियावनो भुटानआव थांगोन मानो होनोब्ला भुटाननि जा नेसारेल सिनारि बे नेसारेल सिनारिखौ आं जोबोद मोजां मोनो हाजो ओनसोलखौ आङो जोबोर मोजां मोनो जोबोर दुरबल'था दङ आंहा हाजो ओनसोलाव आरो गुबै जाहोना जाबाय बे जोंनि एबा आंनि गामिनि बयनिख्रुइबो खाथिसिन गुबुन हादर बा किल'मिटार न'निफ्राय ओंखारलांबानो आं बे भुटान हाजोखौ मोनहैयो आरो जायगा बेरायनायनि बेलायाव आं निजेनो कार ड्राइभ खालामनानै बेरायनो मोनोब्ला जोबोद गोजोननाय मोनो दा खोथाया जाहैबाय बे भुटानआव जुदि बेरायनो थाङोब्ला गावनि कारखौनो लानानै थांनो मोनो गावनो निजेनो कारखौ ड्राइभ खालामनानै जेराव गोसो बेयावनो बेरायहैनो मोनो बेखायनो आङो भुटान हाजो एबा भुटान हादरखौ आङो बेरायगोन ओजों सान्द्रुप जंखारखौ हाबनानै आङो चेन्ट्रेल भुटान जानानै थिम्फु ओंखारबोनो जोबोर लुगैनानै दङो नाथाय आङो सम मोनैनि थाखाय बेरायनो हाथ'याखै नाथाय जेब्लानो सम मोनगोन अब्लानो आङो भुटान हाजो एबा भुटान हादरखौ आङो बेरायगोन लोगोसे बे भुटाननि मानसिफोरा जोबोद मोजां हेल्पफुल जेबो दावराव दावसि गैया टेर'रिस्ट गैया दुथांफोर गैया गोसो खुसि बायदि बेरायनो हायो थ'गायला थ'गायसि भुटान हादरनि मानसिफोरनि गेजेराव गैया ओंखायनो सेपटि होननायाबो दङ बेखायनो आङो भुटान हादरखौ बेरायगोन